हांवें फ्लिपकाटाचेर कुर्ता ऑर्डर केल्लो आनी तो मातसो म्हणल्यार बरो येयलो ना तेजो कलर बी बरो नासलो कपडो बरो नासलो कांयच बरें नासलें